हैलो हांजी मेरा नांऽ नेहा ऐ तुं'दा केह् नांऽ ऐ हां फुल्ल फुल्ल ते अस गुलाब दा लाई सकने आं होर केसर दा बी बड़ा शैल होंदा ऐ और अजकल ते गुट्टी ते फुल्ल ओह् बी बड़े शैल होंदे ओह् बड़े कम्म बी आई जंदे हार शार बनाने गी ओह् मिक्की ते रोज दा शैल होंदा ऐ सबतों बैस्ट कि रोज दा ठीक ऐ हां होर केह् ना जेह्ड़े इक ओह् गुट्टी दे होंदे ओह् बी शैल होंदे न